औ आङो माबा फिसाज्लाखौसो नोंजों मोसानाय होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फिसआ बेसेबां बेसेबां मासाव ए मा मा बारायाव जागोन ए मासाव खनबेसे ए दे आं फिसाज्लाखौ नोंजों मोसानाय होनो नागिरदों नालाय फिसाज्लाया नय बोसोर जाबाय क्लासा क्लास फ'राव आङो बेंटलनिफ्राय बुंदों मानसिफोरा बुंदों नालाय मोसाग्रा फोरोंग्रा द बेवहाय होननानै ओंखायनो खबर लाहरनाय जादों आङो जागोन दे औ औ ओमफ्राय ड्रेसा माबायदि माबायदि गाननांगोन औ

बबेनि मेडामा औ

औ ए दे मोजां जाबाय दे होनबालाय दे होमबालाय दोन्थ'नोसै मेडाम